जी नमस्ते बोलिए जी जी जी सर बोलिए क्या कोई गहना लेना है

अच्छा हाँ हाँ तो आडर करिए क्या क्या चीज़ चाहिए हाँ मिल जाएगा मेरे यहाँ सब है हाँ इस समय जो मार्केट में चलेगा वही रेट आपको दिया जाएगा हाँ मार्केट में घटता बढ़ता रहता है हाँ हाँ सेफ़ वाला चाहिए हालमार्क के ही मिलेंगे हाँ नई डिजाइन में मिल जाएँगे आपको जो आप आडर करेंगे डिजाइन देखकर वह सब मिल जाए नहीं वह गारंटी के साथ मिलेगा और उसकी रसीद पक्की रसीद बनेगी उसमें कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ जी नहीं नहीं सर आइए और आप जब आडर देंगे उस समय जो भी मार्केट रेट होगा वही उचित लगाया जाएगा आपको हाँ हाँ हाँ जी सर जी आइए हाँ हाँ आइए आइए जो भी है क्वालटी का चाहिए आप बिटिया को लेकर आइए और अपने मन पसंद का हाँ हाँ हाँ फोटो है बुक मिलती है जी सर जी आइए हाँ आइए मेरे दुकान पर आइए तो

मिल जाएगा मिल जाएगा सब कुछ उचित मूल्य का मिलेगा आपको जी जी जी हाँ लेकिन मेरी दुकान पर ऐसे नहीं होगा मेरी गारंटी वाली दुकान है जी जी हाँ हाँ हाँ तो कुछ आइए मेरी दुकान पर कुछ बयाने के तौर पर आप दे दीजिएगा मुझे पैसे ठीक है ओके सर थैंक कू